ہیلو السلام علیکم ہاں ہم بول رہے تھے کہ آج کھانا آپ کیسی بنائیں آج کھانا میں نہ تو نمک تھا مسالہ بھی تیز تھی کھانا میں نمک تھا اور مسالہ بھی تیز تھا اس اس کے کھانے کے بعد میں طبیعت بھی کھراب ہو گیا کھانا کیسی بنائیں ہاں کیا ہوا تھا تم کو کیا ہوا تھا تو بکھار آ گیا تو تو آپ کو بولنا چاہیے کہ ہم کو کھانا نہیں بنانا ہے اب آپ کے چلتے میرا بھی طبیعت کھراب ہو گیا فوڈ پوائزنگ ہو گیا ہاں دھیان رکھنا رات میں ابھی کھانا تمہیں بناؤ گی یا کسی اور کو بلاؤں بنانے کے لیے ہاں آج میرا طبیعت بھی تھوڑا کھراب ہے تو وہی کچھ نہیں آلو کا جو آلو کو ابال کے اس میں تھوڑا نمک ڈال کے بس بنانا ہے اور چاول دال بنا دینی ہے نارمل سی کھانا اور سات سات سات ہی اچار بھی نکال لینا ہوں ہم ابھی تو ٹھیک ہیں ابھی ابھی ڈاکٹر کے یہاں سے آئے ہوئے ہیں چیک اپ کروا کے تھورا سا فوڈ پوئیزنگ ہوئی تھی اگلی بار سے دھیان رکھنا طبیعت کھراب ہو تو چھٹی لے لینا پہلے سے ہی ٹھیک ہے اگلی بار سے خیال رکھنا رکھتے ہیں اور آ کر کھانا بنا دینا ٹھیک ہے السلام علیکم